हम अपने घर पर अनेकों प्रकार के फूल लगाएँ जैसे गेंदा गुलाब बेला चमेली गुड़हल आदी फूल लगाएँ हैं जिनसे की हमें व्यवसाय मिलता है और पूजा करने के लिए भी फूल मिलता है और फूल हमने अपने घरों पर भी लगा रखा है और खेत में भी लगा रखा है घर पर फूल हम इसलिए लगाए हैं कि जिनसे की हमारी घरों की सुन्दरता सुन्दरता बनी रहे जिनसे की घर के अगल बगल फूल लगाने से हमारी घरों की शोभा जो है अच्छी रहे हमने अपने घर के तीनों साइड में गुलाब गेंदा बेला रात रानी आदी फूलों का रोपण किया है जिनसे की हमें पूजा के लिए प्रतिदिन अच्छे शुद्ध ताज़े फूल मिलते हैं और हमने अपने खेतों में फूल व्यवसाय के रूप में गेंदा गुलाब लगा रखा है जो कि सीज़न बाय सीज़न मार्केट अच्छा मिलता है तो जिनसे हमें अच्छी ख़ासी इनकम होती है

एक तरह से देखा जाए तो हम किसान वर्ग के लोग फूलों का खेती अपने व्यवसाय के रूप में करते हैं जिनसे की अपने खेतों लगा देते हैं और उसको तोड़ कर मार्केट में बेचने जाते हैं जिनसे की हमें अच्छी मोटी रकम मिलती है और खेतों में हमने अनेकों प्रकार की सब्ज़ियाँ लगा रखी हैं जैसे गाजर मटर टमाटर आदी हमने खेतों में लगा रखा है जिनसे की हम अपने आपको शुद्ध और ताज़ी सब्ज़ी खाने के लिए प्राप्त होती है और अधिक मात्रा में खेती करते हैं तो उसको तोड़ कर हम मार्केट में ले जाते हैं और बेचते हैं जिनसे हमें अच्छी मोटी कमाई होती है और इस प्रकार से हम अप खेती करते हैं तो हमारा एक तरह शुद्ध अपने आपको एक शुद्ध और स्वस्थ रूप से रखते हैं जिन जैसे की हम खे हम किसान खेतों में काम करते हैं जिनसे की हमें मेहनत होती है और हम को दे किसानों को देखा जाए तो कि अधिकतर किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है क्योंकि किसान खेतों इतनी अधिक परिश्रम कर देते हैं कि उन लोगों का शरीर मानसिक रूप से एकदम मजबूत हो जाता है और खेती करने से जैसे गाजर का खेती करने से हमें दो दो या तीस से नब्बे दिन में एक अच्छी मोटी रकम प्राप्त होती है इसलिए हम किसान गाजर की खेती करते हैं और मटर की खेती मटर मटर की खेती हम लोग इसलिए करते हैं कि हमें खाने के लिए मटर मिलता है और बेचने के लिए भी उसका उपयोग करते हैं